हॅलो उबर कॅब ड्रायवर हा म्हाका मातशें थोडे जाणून घेवपाचे आसले म्हजी एक इश्टीण बॅंगलोर साकून गोंयान येवपाची आसा आनी म्हाका हे कळपाक जाय आशिल्ले की थंयसान हांगा पावपाक कितली वरां लागताली आनी तुमी खंयचे रूट घेतले थंयसान हांगा पावतासर गोंयांत पावपाक तुमी खंयचो रूट घेतले हे तुमी मेन कळपाक जाय आशिल्ले आनी दुसरे म्हणल्यार म्हाका सांगात तमचे कितले पयशे जातले बीकॉज म्हा ते म्हाका ते सगले सारके करून दवरपाते आसले पयश्याचे बीन दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हजी इश्टीण बॅंगलोर बि बिजलपूर हांगा दिवा कॉलनीन रावता आनी ताचो तुकां हांव नंबर जाल्यार सुद्दां दिता तूमी ताका गरज पडल्यार कॉल करूं शकतात ताचो नंबर मात्सो तुमी बरोवन दवरात ऑर नोट करात फोनाचेर तुमच्या तेचो नंबर आसा णव चार पाच चार स स स सात चार आठ तिच्या जिवीताक बरे दिसना ताका लागून तुमी मात्शे सांबाळून गाडी चलयात हां ताका गोयांत कोणकोण हांगा पावावपाचे आसा आनी एकदां तुमी गाडयान बसली थंय की म्हाका कॉल करात सो म्हाका कळपाक जाय की तुमी खंय पावला म्हाका सांगत रावात मदी मदी कॉल करून खंय पावला आनी कितलो टायम सर हांगा पावतली खंयच्या टायमार पावतली हे सगले म्हाका सांगत रावात बिकॉज कारण काय म्हणल्यार म्हाका ताजे मात्शे खूबच टेंशन आसा इतले सांगपाक सोदताले आनी दवरता हांव